پانی کو فلٹر کرنا اور صاف صفائی سے رکھنا صاف سُتھرا پانی پینا اور اُس کو استعمال کرنا یہ ہماری صحت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جیسے صاف ہَوا اور صاف کھانا پانی لیکن ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کبھی لاپرواہی میں گندہ پانی پیتے ہیں اور پی پی کر آگے بڑھتے ہیں اور بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں لہٰذا ہم کو گھر میں پانی فلٹر کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس استطاعت ہو تو ہم کو چاہیے کہ ہم گھر میں فلٹر مشین لگائیں آر او لگوائیں پیور یٹ لگوائیں یا پھر اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم گھروں میں ہم پانی کو بوائل کر لیں اُبال لیں اور اُبالنے کے بعد اچھے سے چھان لیں اُس کو اور چھاننے کے بعد پھر اُس پانی کو استعمال کریں اِس طریقے سے وہ پانی ہمارے لیے کافی مفید اور صحت مند ثابت ہوگا اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اپنی صحت کے ساتھ بہت بڑی ہم خیانت کر رہے ہیں